बॉलीवुड ने भारत जो ॾाढी तरक़ी कई आहे औरि ॾाढो माण्हू ख़ुशि बि थिया आहिनि औरि हिकु फिल्म हुई जेको जेका माधुरी दिक्षित जी हुई हम आपके है कौन हुन में जेका माधुरी दिक्षित ने कपिड़ा पाता हुआ साड़ी ब्लू कलर जी साड़ी पाती ऐं ओ ॾा ब्लाउज बि ॾाढो बढ़िया सिबियल हुअसि हुन जो औरि मूंखे ॾाढो पसंदि आहियो माण्हुनि खे बि ॾाढो पसंदि आहियो माण्हू तारीफ़ कनि पिया त मां चयो हा मूंखे बि सुठो लॻो त मां चयमि मां इहो सिबाईंदमि हाणे ज़रूरु ज़रूरु सिबंदमि मां पाणे ई सुभदम वरी मां बाज़ारि वियमि ॿिए ॾींहं औरि बाज़ारि मां ओहिड़ी साड़ी वठी आयमि औरि साड़ी वठी करे घरु आयमि घर में ब्लाउज कटो कटे करे उन खे हिकदमु ॾिसी करे ऊअं जो ऊअं ब्लाउज जी डिजाइन कट डिजाइन ऊअं ई ठाहे करे सिबी ठाहे करे सिबी औरि पाती पायण खों पो ॾाढी सुठी लॻो ब्लाउज हिकदमु बढ़िया लॻो मूंखे बि लॻो घर वारनि खे बि सुठो लॻो त घर वारा चवंदा आहिनि ॾाढी बढ़िया सिबियो अथई तूं और उन खां पोइ मां घ वयमि कंहिं शादी में उहो पाए करे शादी में वयमि त माण्हू बि चवणु लॻा की ब्लाउज क केतिरो सुठो सिबियो सिबियलु आहे काथो सिबायो अथई मां चयो मां पाण ई सिबियो आ चई ॾाढो बढ़िया सिबियो थी चे किथे मां चयो हम आपके है कौन में माधुरी दिक्षित पातो हुयो उन जो ॾिसी करे ई मां सिबियो आहे चई ॾाढो बढ़िया आहे ॾाढो सुठो लॻे थो इहो डिजाइन बि सुठी लॻे थी औरि कलर बि सुठो लॻे थो त मूंखे सभिनि जी सभीन खे वणियो मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी इन लाइ भारत ॾाढी तरक़ी कई आहे ऐं सभिनि में